ہمارے علاقہ میں گرول بہت دیکھا جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت دیکھنے میں اچھا لگتا ہے جب پانی آتا ہے تو بانس وغیرے میں رہتا ہے وہ سب نکلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں گرول کبوتر بگلا یہ سب مینا مینا کبوتر بگلا بانس وغیرہ میں رہتے ہیں پانی آتا ہے تو نکلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں پانی آتا ہے میرے دیس میں تو ناؤ میں چڑیاں سب اڑتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں کبوتر بگلا چڑی کبوتر بگلا چڑیاں گرول یہ سب اڑتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں